नौकरी तऽ हमर समाप्त भए गेल छै आब तऽ रिटायर कऽ गेल छियै मगर हमरा सन जे कोनो शिक्षक छै कतौ शिक्षक जे छै ओ तऽ रहबे करतै भविष्यमे शिक्षकके प्रति सरकारोके किछु सद्भावना रहय आर आमलोगोक प्रति शिक्षक शब्द जे छै ओना किछु किछु दोष हमरामे रहै छै जाहिसॅं हमर मर्यादाक समय समय पर किछु हनन होइ छै ओ मगर शिक्षक पर तऽ शिक्षक शब्द जे छै ओ तऽ महान शब्द छियै एक़रा प्रति हर व्यक्तिसॅं लए कऽ सरकार तक एहन सद्भाव रखना चाही की जे ओ शिक्षकक हृदयमे कहियो कोनो तरहक शब्द आघात नहि होइ तखने टा ओ शिक्षक जे हेतै से समर्पित शिक्षक हेतै ओना प्रयास हमसभ अपना जीवनमे करैत रहलियै जे एक सफल शिक्षकके जे भी जीवनी होइ तकर वहन करी